हैल जी जी बोलो आंं जी आं जी में उ'ऐ बोल्ला दा सनाओ नेईं ठीक न बच्चे इक्क थोह्ड़ा ढिल्ला ऐ थोह्ड़ा उसी ते थोह्ड़े पंगे जादा करदा बाकी इं'या ठीक न पता उसी आं ठीक पढ़ा इं'या मुड़ा तुस घर बी कस्सा करो निं उसी थोह्ड़ा ऊं हूं होर कोई निं थोह्ड़ा हू'न सुधरी पेदा थोह्ड़ा द्रंड बजदी निं थोह्ड़ी नेही अहां कोई निं कोई निं होर इक्क कन्नै ओह्दी ना राइटिंग होर नीं लिखना उसी घर लिखा करो पट्टियै पर ठीक ऐ निक्का जेह्ड़ा आं शैल निं लिखदा ओह् ते फट्टी ऐ निं फट्टी स्याही दी दवात बनाई देनी इक्क ते कलम बनाई देनी ते फट्टियै पर लखाओ उसी जां स्लेट होंदी स्लेटै पर लखाओ नुहाड़ा दस्तखत इं'या खराब ऐ आं ते इं'या अपनी बनाई दित्ती इक्क बोर्ड शोर्ड लैता निं दकान परा आं आं ते देसी बनाई लैती तां उसी लखाना शुरू कीती ओह्दे पर नुहाड़ा राइटिंग सुधरी जाना जां पैंसलें कन्नै कापियै पर लखा करो पेन यूज़ करदा निं ते ओह्दे कन्नै पेन कन्नै दस्खत निं बनदे आं बड़ा गै थोह्ड़ा सनकी टाइप गै ऐ ते सुनदा केह्ड़ा घट्ट गै बड्डा बड्डा ठीक ऐ बड्डा पढ़ने बी तेज़ ऐ शैल नंबर लैंदा ओह् बाकी स्कूल दा मिगी पता निं पर ट्यूशन च शैल पढ़दा ओह् आं ना नेईं ओह् बड्डा बड़ा चंगा ऐ ओह् शैल हर गल्ल मन्नी लैंदा जो बी दस्सो टैमां दा करी ओड़दा आं ओह् ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नीं